आतांच्या काळार खूब जाणांक हे असले त्रास जातात आनी देखून देखून ती मिटाचो गळगळो आल्याची च्या वा असले तरेचे कांय आयुर्वेदीक उपाय काडून हे ताळ्याचे त्रास जाता ते काडटात जायतीं जाणा आल्याचे च्यायेंत आल्याचे चायेंत खूब तरेचे मसाले बी घालतात आनी ते कळून पियेतात तशेंच तरेन दशणीचे फुलाची पानां लेगून काडून पिये पानाचें उदक शिजोवन पियेतात आनी अशें तरेन गळ्यान जे त्रास जातात ते पयस जातात तशेंच तरेन तुळशीचीं पानां घालून चाव क धाडावून चाय उल्कान घालून ती चाव करून पियेतात अशे तरेन गळ्यांत जावपी हे त्रास उणें जाता